हलो सर मैंने आपके आपकी कम्पनी में जॉब के लिए कॉल किया है मुझे

कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब चाहिए मे मैं ग्रैजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ मुझे कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है एंड स्पोर्ट्स में थोड़ी दिलचस्पी है और और घूमना पसंद है नहीं मेरा ये फ़स्ट टाइम है येस बता सकती हूँ मैंने टेन्थ क्लास में एटी टू परसेंट बनाए थे एंड ट्वेल्थ में भी एटी एटी फ़ाइव अप आए थे मेरे परसेंटेज़ कॉलेज में भी बहुत अच्छी तरीके से पास आइ पासआउट हुई हूँ मैं थैंक यू